जी हाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खेल खेलने में बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि ग्रामीण लोग आज भी अपने आप में एक जगह एकत्र होकर खेल खेलना बहुत पसंद करते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में लोग ऑनलाइन घर बैठे ही गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र में शहरों के लोग घर से बाहर निकलकर दोस्तों के साथ गेम खेलना पसंद कम करते हैं यदि दोस्तों के साथ गेम खेलना पसंद करते हैं तो वह भी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से घर पर दोस्तों के साथ कनेक्ट होकर के ही गेम खेलते हैं जबकि गाँवों में ऐसा नहीं है गाँवों में लोग एक दूसरे को घर से जबरदस्ती बुलाकर लाते हैं और क्रिकेट कबड्डी खो खो बैडमिंटन इत्यादि में से कोई भी गेम खेलते हैं और ग्रामीण लोगों में खेल में बहुत ज़्यादा रुचि है और वह अपना महत्वपूर्ण हिस्सा भी देते आए हैं